मूंखे जीअं त बाग़बानी जो शौक़ु आहे तीअं मां घणेई क़िस्म प्रकारनि जा कलम उगाया आहिनि पौधनि खे मां उगायो आहे जीअं त मोगरे जो थियो गुलनि गुलाब जा गुल थिया तुलसी थी जीअं भाॼियूं थियूं अलॻि अलॻि अलॻि क़िस्मनि जा मां कलमू हिन में पौधा उगाया आहिनि हुन में बीज बि विझंदी आहियां बीज त मां कीअं विझंदी आहे जीअं त धाणा थिया ऐं टमाटो जीअं कटिबो आहे पोइ हुनजा बीज थिया इअं अलॻि अलॻि तरह जा मां पौधा उगाया आहिनि पौधनि में जीअं त पाण पाणी विझंदा आहियूं त उहो कीअं न खिली उथंदा आहिनि ॿ ॾींहं पाणी अगरि नथा विझू त उहा मुरिझाइजी था वञनि मतिलबु त हर कंहिंखे खाधो खपे ई थो त हिन लाइ मूंखे हिन मां मूंखे इअं सिख मिली आहे त जीअं पाण बि पंहिंजो स्व स्वस्थ्य सरीर लाइ टाइम ते खा खाधो खाइणु खपे पाणी वधीक पीअणु खपे त जीअं त पाणि ॿ ॾींहं अगरि नथा खाऊ पीऊ त पाण बि मुरिझाइजी था वञू त पौधनि मां गुलनि मां इअं ई सिख मिले थी त जीअं उन्हनि खे बि त खाधो खपे थो टाइम ते बीज खपनि था पाणी खपे थो तीअं इंसाननि खे बि टाइम ते पाणी ॾिअणु खपे खाधो ॾिअणु खपे ऐं अन त उन्हनि खे बि जीअं उन गुलनि खे खिल खिलन था तीअं पंहिंजो बि चहिरो खिली खिली वञे थो तूं जीअं त तुलसी में पाण खे पाणी घटि खपंदो आहे हुनखे पाणि हिकु न ॿिएं ॾींहुं थोरो ई पाणी विझंदा आहियूं ऐं जीअं त शो पीस वारा जेके हूंदा आहिनि पौधा उन्हनि खे पाणी थोरो वधीक खपंदो आहे कंहिं कंहिं पौधनि में त अन हिकु हिकु लीटर धाड़ीअ रोज़ु पाणी हुनखे खपे थो तीअं ई पंहिंजे में इंसाननि में बि अलॻि अलॻि प्रकार जा माण्हू हूंदा आहिनि कंहिंखे पाणी थोरो खपंदो आहे त कंहिंखे खाधो वधीक खपंदो आहे